कलर फोटो के ब्लैक एण्ड ह्वाइट बनबाबयके लेल खीँचयके लेल जे छै ओकरा सेटिंगमे जा कऽ ब्लैक एन्ड ह्वाइटपर सेट करि देबै ओकर बाद फोटो लए कऽ ओ ब्लैक एन्ड ह्वाइट फोटो बनि जायत तकर बाद एकर प्रयोग फिल्टरसँ जे छै फोटो सही होइ छै